कला कला आओर शिल्प खतममे सुलभती या किलफा तीक लेल अहाँ क्षेत्र कला आ शिल्प क्षेत्र की कलाएँ हमरा क्षेत्रमे कलाके कोनो विशेषता नहि छै किएकि आइ काल्हिमे प्लास्टिकके चीज ज्यादा चलय लगलै हँ आओर लकड़ीके चीजके कतहु महत्व नहि छै आओर लकड़ीके चीजके पूरा विकसित कम भऽ गेलै हँ आओर लकड़ीके चीजकेँ आगू बढ़बयके कोशिश करू